मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मौर्य है और मैं अपने गाँव से निकल के भोपाल में ही आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी मतलब श्कूल इस्कूल के बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है मेरी भोपल से चल रही है तो वहाँ पे मैं रूम से रेंट लेके रहता हूँ जहाँ कि मुझे खुद को अपना खाना बनाना पड़ता है तो बहुत बार कई कई व्यंजन रहते हैं जिसमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ कुछ रहते हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं जैसे दाल चावल दाल चावल में ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा मेहनत लगती चावल को पकाओ दाल को पकाओ और दाल में तड़का दे दो बस मतलब ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन जाता है लेकिन जैसे रोटी और सब्ज़ी जैसे कोई सब्ज़ी हम लें जैसे लौकी की सब्ज़ी जिसमें पहले लौकी को उबालेंगे फिर उसको पानी उसका पानी निकालेंगे फिर लौकी को तड़का देंगे और रोटी में ले लेंगे तो रोटी को पहले आटा छानेंगे फिर उसके बाद आटे को गूँथेंगे फिर आटा आटे को गूँथने के बाद फिर रोटी बनाएँगे रोटी बनाने के साथ रोटी सेंकना भी पड़ेगा रोटी बेलना भी पड़ेगा तो ऐसा बहुत वो रहता है कि जैसे रोटी सब्ज़ी को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है करीब एक डेढ़ घंटा तो वो खा जाता है लेकिन अपन दाल चावल की बात करेंगे तो दाल चावल में ज़्यादा समय नहीं लगता एक तो है ना बहुत ही आसान रहता है कि आपने चावल चढ़ाए और उसके साथ साथ आपको श्टडी करना है आप इश्टडी कर सकते हैं या फिर आपको दाल का काम करना है तो आप दाल को धो तब तक दाल को धो लेंगे मिर्ची प्याज़ लेहसन अदरक वगैरह जो भी है आप काट सकते हैं उतने समय में तब तक आपके चावल पकेंगे पहले आप दाल चढ़ा लेंगे दाल को पका लेंगे और उसके बाद दाल को तड़का देंगे तब तक आपके चावल भी हो जाएँगे तो ऐसा कर सकते हैं